हेल' माथो

जोंना जोंनियाथ' अनेख माइ गाइयो मानि माइसा गायो जो माइसालि गायो सेस' गायो बिदिनो माबा बायदिसिना गायो आरोखि ओमफ्राय नोंसिनिलाय माबायदिथो गायो नोंनिसिना मा मा गायदों औ ए ओमफाय नोंसिनि नोंसिनि जेनेबा नोंसिनिजों मा मा दाम थाङो बे माइफ्रालाय जोंनिजों दाम गैयालै दा औ औ औ बेथ' दाम थांखागोन ना औ औ औ औ जोंनिजोंबो एखेखा सल्लिस थाखा केजियाव माइरंनि दामआ माइआलाय बिदिनोसै केस्र माइफ्रा दामआनो गैया आठस' नयस' बिदिनो थाङो दानि जुगआवलाय माथोबाव बायनानै जानो हागोन हाया जायो गैयैफ्रा बिनिफ्राय मा मा हाथाइयावथो लाङो नोंसिनियालाय जोंनिथ' ओरै रुनिखाथा सान्तिपुर लांलाबायो आरो गोसोब्लानो बेटारि गारिफोरजों लांबाय फानहैबाय दाम गैया जोंनिजों नोंसिनि जोसाफ्रा दाम दं आरो जोंनिजोंलाय बे केस्र बायदिसिनासो गायो दा माइसालि जोंनिजों बारा दं ए जोंनिजों औ जोंनिजों ओरै दहला दहलि दं नालाय बावनो गायो बिनिफ्राय खय बिघा गायदों खय बिघा गायदोंमोन औ ए जोंना गैया फास बिघा ना सय बिघा सय बिघा सय बिघा सय बिघा एवनायावबो ट्रेक्टरजोंसो एवहोबाय गायनायावबो मानसिजों गायबाय मानसिनोबो नै तिनस'खा नै बराबरनो गायनाया बिदिजोंलाय बहा ओंखारबायबो दा औ जोंनिजोंबो ओंखारबाय ओंखारनाया ओंखार जोबहांबाय बुदां बुदां जाजोबबाय नाथाय माइया जादों आरो एसे नोंसिनिजोंबा माबायदि जादों जाखादों इदाबेवहाय दे औ दे दे